ہلو جی بتائیں جی ہاں کک بات کر رہے ہیں بتائیے اوکے میم کھانا تیار ہو جائے گا میم لنچ کے لیے کروانا ہے یا ڈنر کے لیے میم ڈنر کے لیے کروانا ہے اوکے میم ڈنر کے لیے ہو جائے گا آ کتنے لوگ بتائے میم پانچ لوگ ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا میم ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈنر جی بالکل میم لکھنوی اسٹائل بریانی تو ہمارے یہاں کی فیمس بریانی ہے بہت اچھی ہمارے کاریگر لوگ بناتے ہیں اور اِس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈشیں ہیں میم اگر آپ وہ کہیں تو اُس کا بھی میں مینو کارڈ بھجوا دوں آپ ایک بار دیکھ لیتے میم کیونکہ ہمارے پاس حیدرآبادی بریانی ہے مرادآبادی بریانی ہے یا صرف لکھنوی اسٹائل میں بریانی میں ہی کام چل جائے میم تھوڑا سا کاسٹلی پڑے گا چار سو روپے پلیٹ ہے چل جائے گا میم اوہ میم ڈسکاؤنٹ کے لیے میم ابھی آفر تو کوئی نہیں ہے بٹ ایسا کرتا ہوں میں چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا فائو پرسینٹ چار پنچے بیس میم ٹو تھاؤزینڈ پڑ رہا ہے میم ایٹین ہنڈریڈ کر سکتی ہیں میم دو سو روپے آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ کروا دوں گا میم پرومو کوڈ کے ذریعہ سے چل جائے گا میم پرومو کوڈ آپ کے یہاں ایسا ہے نا کہ وہ آپ کے امیزون وغیرہ پہ آپ شاپنگ کرتی ہوں گی نا تو اُس میں پرومو کوڈ ملتا ہے اگر آپ زومیٹو زمیٹو پہ جا کر کے آپ بک کر لیں گی تو ہو سکتا ہے پرومو کوڈ پر زیادہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مِل جائے میم آپ ایک بار چیک کر لینا ٹھیک ہے تا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میم اچھا گلاب جامن بھی چاہیے پانچ پانچ پر پر پیس پر پر پرسن ون پیس چاہیے آپ کو میم اوکے میم ہو جائے گا تیار میم ٹھیک ہے آپ ایسا کیجیے کہ کل کل میں بھجوا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اوکے میم ٹھیک ہے تھینک یو